हेलो हँ यौ हँ यौ निखिल जी यौ निखिल जी की कही हमरसभके तऽ हाल एखन बहुत खराब यए हमसभ तऽ एखन कहू तऽ गाछेपर बैसल छी अहाँके नहि मालूम यए यौ हमर सहरसा जिलामे जे ओ बहैए कोशी जकरा बिहारक शोक कहैए ओसभ तऽ हमर गामके जस्ट बगलेसँ ने बहैए आओर अहाँकेँ हम बता दी कि ओ कोशी नदीमे लगभगमे हमरासभके हरेक साल बाढ़ि आबि जाइए इहो बेर आबि गेल यए यौ इहो बेर बाढ़ि आबि गेल आओर सभसाल आबैए सभ साल घर हमरसभके चलि जाइए फेरसँ बनबैत छी फेर दहा जाइए की कही बड्ड परेशानी यए यौ यौ की करबै जीबै लेल तऽ करबे ने करतै यौ भागि थोड़ी ने जेबै कहुना ने कहुना तऽ रहैए पड़तै ने यौ जनम भूमि छियै यौ एकरा केना छोड़ि देबै जे छै से सभ मिलके ने सहबै यौ देखियौ ने यौ बहुत बेसिए बाढ़ि आबि गेलै एहि बेर उम्मीद तऽ एहन नहि रहए सभ दहा गेल लगभगमे सभहक घर चलि गेल यए ओना हमरसभके जे जिला यए सहरसा ओना हमरसभक सहरसा जिलामे ई आपदा आबिते रहैए बुझलियै आरो आपदासभ आबैए यौ सूखो आबि जाइए हमरसभके सहरसा जिलामे ओना कहू तऽ पिछला साल आयल रहए सूखा एहि बेर तऽ बाढ़िए आबि गेल यए लागले रहैए आपदा बुझलियै बड्ड परेशान छी यौ की कही बड्ड परेशान छी आ सयोगसँ भूकम्पो ने आबि जाइए ओहोमे बड्ड परेशानी होइए हमरासभके जानलियै की कही जे भी खेतीबाड़ी रहए सभ दहा गेल संयोगसँ घरोसभ ने सभके चलि जाइए आब सरकारे जे किछु करय आब हमरासभके ओना तऽ लागले रहैए आपदा हमरासभके टेंशन यए निखिल बाबू की कही यौ ओसभ कतय गेल नहि गेल हमरा तऽ किछ समझिएमे नहि आबैए हमसभ तऽ कपारपर हाथ राखि कऽ अपन जान बचेलहुँ उएह बहुत यए गाछ पातपर सभ बैसल छी यौ एखन तक तऽ कोनो हमरसभके नहि आयल यए किओ देखैयो लेल की कही हँ यौ हँ यौ तारे माइ यए जे हमसभ एखन बचल छी नहि तऽ अगर ओ नहि रहथिन तऽ हमसभ तऽ आइ चलि गेल रहतू एहन बाढ़ि आबि गेल ने जे उम्मीद नहि रहए बचैके ककरो सही कहलियै निखिल बाबू लेकिन आब पहिले बचब तब ने देखियौ एहि बेर बचैत छी की नहि खाना पीना तऽ एखन मुश्किलेसँ मिलैए एहि बेर बचब तकर बादे ने किछु हैत यौ निखिल बाबू कहलियै ठीके यए आब रखैत छी कनी हइया आबि गेल खाना पीना लए कऽ ओम्हरसँ किओ ओकरेसँ कनि लए लए कऽ सभ मिल बाँटि कऽ खायब चलू ठीके यए निखिल बाबू करब बादमे बचब तऽ फेर करब